ہمارے گاؤں میں مختلف قسموں کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر ہر طرح کے کپڑے پہنتے ہیں یہاں کے لوگوں کو زیادہ پسند کرتی پیجامہ اور لنگی ہوتی ہے اور پینٹ شٹ اتنا یہاں کے لوگ ترجیح نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ یہاں کے لوگ دیہات کہلاتی ہے جو کہ دیہات میں کرتی پیجامہ کو پہننا اچھی پسند کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ لنگی لنگی کا بھی یوز کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو کرتی پیجامہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں کی عورتوں کو بھی سوٹ شلوار بہت اچھی لگتی ہے اور زیور میں نتھ ٹیکا اور سونا کا زیور بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں کی لڑکیوں کو بھی سوٹ شلوار پسند آتی ہے اور دوپٹہ سر پہ رہتی ہے تاکہ لوگوں سے اس کی نظر بچی رہے اور یہاں کی عورتوں بھی بہت اچھی طرح سے کپڑے پہنتی ہے